हेलो

हँ अवाज जाइ हइ हुँ चलू समस्तीपुर थनेश्वर मन्दिर चलू वहाँ भोलाबाबा छथिन चलू ने पहिले पूजा पाठ हेतै तकरबाद ने खानपिअन हेतै गऽ आओर हुआँ चलू आओर अपना दुर्गाअस्थान चलू खनपु हँ हुआँ दुर्गाजीके पूजा आओर कऽ लेबनि प्रणाम पाती करि लेबै चलु हुआँ सब जे चीज खाइके मोन हैत से चीज हम खिआएब हँ जे हमरा तऽ मोन हइ दुर्गाजीके मन्दिर देखने छिए ने हँ घुमा देब हम चलू ने हँ घुमा हँ घुमा देब हम

चलू हम घुमा दै छी पहिले चलू समस्तीपुर हुआँ थनेश्वर अस्थानमे हँ मन्दिरमे भोलाबाबाके छिए घुमि फिरिकऽ देखसुनि लेबनि तकरबाद हुवाँसँ दुर्गाजीके खनपुमे आबिकऽ बुझली हँ मन्जुर हइ ने मन्जुर हइ ने हँ आओर कतऽ चलबै जनकपुरो जेबै खानपुरे जेबै जे खानपुर जेबै तऽ चलू जाएब हँ तऽ हुआँ भोलोबाबा छथिन दुर्गोजी छथिन बजरङ्गोबली बाबा छथिन हँ

आबै छी हँ दस मिनटमे आएब हँ तऽ हिआँ रुकले छी कि गऽ अहाँके इन्तजार करि रहलिए

हँ अहाँ दस मिनटमे चलि आएब हँ हँ

ठीक हइ तऽ राखू